हम प्रिंस बाजै छी हम अहाँकऽ रेस्टुरेंटसँ नीर चिली मसाला आओर नान आर्डर केने छिऐ जेकरामे छै कि जोमेटोसँ आर्डर कयने छियै जे अहाँ आब देखिके बतबू कि एखन तक ओ डिलीवरी बॉय ना तऽ फोन उठबैए हमर समयो बेर भए गेल छै अखनि तक ओ नहि पहुँचलैए तऽ अहाँ देखू कि ओ अहाँके कतऽसँ समान लए कऽ निकलि चुकल छै या कतहुँ रस्तामे फँसल छै अइ खातिर कि हमरा खाएके छै आ समय पर ओ नहि पहुँचेलकैए तऽ अहाँ एकर जाँच करू आ हमरा फेर बताबु